जैसे कि तीन पीढ़ीसँ चलि रहलै हन पूजा पाठ सभकिछु जैसे संस्कृतमे छै जे पूजा पाठ नवका पुरनका आदमीसभ पुरनका सभ कए रहलियै हन बूढ़ा बूढ़ा जतेक छै साबिक लोक ओसभ पूजा पाठ कए रहलियै सभ दऽ कऽ लेकिन नया लोकसँ ईसभ वरदानी नहि होय सकै छै तऽ ओकरा सभके चलबै छियै सिखबै छियै बालबच्चाकेँ एना चलह ओना चलह एना पूजामे धर्म मिलै छै आ भगवानके अथीपर से भगवान जिन्दगीमे लोककेँ भगवानेके ऊपर सारा दुनिआँ छै जे भगवान सारा दुनिआँके देख रेख करै छथिन तब हम्मे अहाँ हम्मे आर तऽ सभ पूजा करबै तब भगवान पत्थर पसीजै छै भगवान भी पलिस पसीजै छै तब पूजा पाठ छै जैसेकि अमीरी अमीरी गरीबी गरीबी सभ ढङ्गके पूजा पाठ होइ छै तऽ जैसे रामधुनी होय गेलै दुर्गा पूजा भए गेलै तऽ ओहिमे लोक नओ दिन सहल रहै छै नवरातिनि कयने रहै छै दशमा दिन जब तक नहि दुर्गा मायकेँ बलि चढ़ै छै तबतक नवरात्रि करयवला आदमी